हँ मछली मछली खरीदबै मछली जे छै सिंघी मछली भेलै ओ महङ्गा बिकए छै खूब सात सए आठ सए रुपआ के जी बिकाए छै आठ सए रुपआ के जी देबौ सिंघी मछली आरो सभ कवइ छै कवइ भी महङ्गा छै आठ सए रुपआ सात सए आठ सए ओहो छै आरो रूपचन छै तीन सए रुपआ किलो रूपचन तीन सए रुपआ किलो हाँ रूपचन छै तीन सए टका ओहो रूपचन दए छै बरफ बला हाँ बर्फो बला छै बरफ बला नहि होइ छै बढ़िआँ सभसँ बढ़िआँ सिंघी मछली हुए छै आठ सए रुपआ किलो बला सिंघिये लेबऽ हाँ तऽ शाममे हाँ तऽ शाम शाममे आबऽ दोकान तीन बजे तीन बजे चारि बजे चारि बजे खोलै छिऐ सात सात बजे तलक खुला रखए छिऐ आबऽ ले लिहऽ हाँ पाँच बजे तकमे आबऽ मछली बहुत तऽ मछली छै जे तोरा पसन्द हेतौ से तू लए सकै छऽ सिंघी मुङ्गरी कवइ आए दोकान चारि बजे हाँ हाँ ठीक छै तब

अऽ फोन पर ऐसा नहि ने होइ छै आब छी नीक मछली लिहऽ बढ़िआँ पसन्द करिके तोरा जे मछली पसन्द हेतौ ताजा मछली बढ़िआँ बला जे तोरा पसन्द हेतौ लए सकै छऽ बोललिए ने चारि चारि वेराइटी कऽ मछली छै जेकि तोरा जे पसन्द पड़तौ तऽ तू लिहऽ सभ तरहक मछली छै कमो रेट बला महगा बला मछली छै जे मछली लेबऽ लए सकै छऽ आबऽ पसन्द करि कऽ ले लिहऽ जेतना लेबऽ जे जेतना जेतना लेबऽ एक किलो दू किलो आधा किलो जेतनासँ लए सकै छऽ लए सकै छऽ हाँ हाँ जे जे मछली स्वादिष्ट जादा लागैत छै ओ मछली भी लए सकै छऽ हइ कम अएबऽ दोकाने तब नऽ दोकाने पर आबऽ नऽ तऽ कम भए ने जेतै कम ले गाहक जकऽ लड़बऽ तऽ कम बेस भए ने जाइ छै थोड़बे तऽ एके दाम कसलऽ रहैत छिऐ उन्नैस बीस करि दए छिऐ की मछली हमरा बेचना छै की अच्छा ठीक ठीक ठीक छै आबऽ दोकाने पऽ ले लिहऽ राखैत छिअऽ आबऽ दोकाने पर आबऽ